काज हम अपन काज खेती करैत छी खेती आओर समय मिलैए तऽ किछु काम कऽ लै छी नओ नओ कोदारीके खुरपीके हलुवाइमे हलुआइमे चलि जाइत छी आओर भी हए दोकान कयने छी अहाँ दोकान से भी किछु निकालै छियै इएह सभ ओहए काम खेती बाड़ी भी कऽ लै छी माल मवेशी भी पोस लेने छी आओर आओर भी हए हरेक काम छै धिआपुता पढ़ाबै पढ़ाइ लिखाइ आओर धियापुताके ज्ञानके बात बहुत सारा किछु काम जे छै से निबटैत हुए भी हइ पाठ टाइम भी काम कऽ लै छी कही भी काम आबैए कोदारी खुरपी हँसुआ जे भी काम आबैए सभ करैत छी आगे आओर भी हए जे काट खोट मकै धान गेहूँ सभ कम करैत छी